नमस्ते बढ़िया है आपके यहाँ से हमको चाट चाहिए था बढ़िया चाट बनाइये ताकि मन प्रसन्न हो जाए नहीं खाए लेकिन उस बार उत उतना अच्छा नहीं बना था इस बार बहुत अच्छा बनाइएगा ताकि टेस्ट में मज़ा आ जाए नहीं उसमें इमली का पानी ओनी बढ़िया से डालिएगा ताकि वो अच्छा वो केमिकल वाला मत बनाइएगा नहीं जरा नमक की मात्रा और मिर्च की मात्रा हिसाब से होना चाहिए चलिए आज तो पता चल जाएगा ना की कितना अच्छा आप चाट बनाते हैं तो एक बहुत बेहतरीन चाट को तैयार करिए और हम इसी जगह उसका टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद घर ले जाएंगे पहले हम ये आपका एक प्रोडक्ट को खाएंगे उसके बाद तो दूसरा देखेंगे नहीं तो हम नहीं थे उस दिन अरे बच्चे कैसे भी पाएंगे तो खा लेंगे उनको नहीं समझ में आता है थोड़ा बड़े जब खाते हैं तब समझ में आता है ना की क्या कमी है चलिए ठीक है वो तो आज पता चल ही जाएगा कि आप कितना अच्छा बनाते हैं अगर आप अच्छा बनाते होंगे तो कल से और आपके यहाँ हम अ लोगों को ले कर आएंगे और आपकी चाट की दुकान पर आपका चाट खाएंगे चलिए वो तो है एक कहावत है कि नाऊ भाई कै बार वो तो सामने आएगा चलिए ठीक है तैयार करिए नमस्ते